ہلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ بڑھنی سے بات کر رہے ہیں اوکے سر میرے گھر اصل پارٹی تھی بیس لوگوں کا مجھے کھانا آرڈر کرنا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ریسٹورنٹ میں کون کون سے کھانے ہیں کون کون سی ورائٹیز ہے کھانے کی اوکے جی سر تو آپ میرا کھانا اور میرا آرڈر جو ہے نوٹ کر لیجیے مجھے یہ چیز چاہیے آپ دو کے جی چکن فرائی کر دیجیے گا ایک فل چکن قورمہ کر دیجیے گا اور ایک فل چکن اچاری کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک روسٹیڈ چکن کر دیجیے گا ایک فل روسٹیڈ چکن اور پھر اس کے بعد آپ کے یہاں میٹھے میں کیا کیا ہے جی آپ ایک کام کر دیجیے سر میٹھے میں آپ کھیر کر دیجیے گا اور ربڑی ملائی کر دیجیے گا بیس پیس بیس پیس جو ہے یہ دونوں آپ کر دیجیے گا ٹھیک ہے اور آپ کو میں اپنا ایڈریس آپ کو واٹسپ کر کے بھیج دے رہا ہوں آپ اسی پر یہ آڈر بھیج دیجیے گا اور بڑھنی سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے سر